साड्डे इत्थै इक जगह् मानसर ते ओह् ना देवतें दी जगह् ऐ ते कन्नै उत्थै इन्नी सोह्नी झील ऐ मंदर ऐ इस कन्नै साढ़े जम्मू गी आखदे बी मंदरें दा शैह्र ऐ ते ओह् मानसर जगह् बड़ी शैल ते उत्थे झील ऐ उत्थे लोक दूरा दूरा आंदे दिखदे ते उत्थें बोटिंग शोटिंग करदे बड़ा किश करदे उत्थै मंदर ऐ उत्थे लोक अपने जागतें दे बाल तुआरदे आइयै उ'नें मुन्नन करदे उंदे ब देवता देवता होंदे कुल देवते बी ऐ मतलब उत्थै बड़े जातियें दे बंदे कन्नै बड़ियां सोह्नियां सोह्नियां जगह् इक साड्डे जम्मू मंदर ऐ एह् आह्ला साड्डा बावे आह्ला मंदर एह् बी बड़ा शैल इत्थै मंगल मंगलबार जंदे ज्यादातर लोक इन्ना मज़ा आंदा इन्ना शैल इयां शरधालू जंदे दूरा दूरा आंदे सारे पैह्लें इ'यां करदे हे निक्के निक्के कपड़े लाइयै चली पोंदियां हियां बाह्रे दियां कुड़ियां हून इनें ओह् बी आखे दा कि पूरे पूरे कपड़े लाइयै आना इटयां निं आना ऐ शैल निं लगदा ऐ बड़ा किश होंदा बड़ा किस दिक्खना पौंदा ते कन्नै ओह् मंदर बी एह् इत्थें बड़ा बड्डा मंदर ऐ होर बी बड़ी बड़ी जगह् ऐ इत्थै दूरा दूरा लोक आंदे साड्डे कोला सारे कोला बैस्ट सारें कोला बड्डा जगह् ऐ साड्डा इत्थें कटरा बैश्ण बैश्णवी माता उत्थां ते दूरा दूरा लोक आंदे अलग अलग स्टेटां आंदे ते कन्नै रौंह्दे बी कि के दूरा दूरा आए दे होंदे केह् दो त्रै दिन ते इ'यां लग्गी जंदे बड़ियां शैल शैल जगह् इत्थैं माता दे दरबार कन्नै लोक आंदे दर्शन करदे त्रै चार सारें कोला बड्डी जगह् ते इत्थें माता बैश्णो देवी ऐ जी हां बड़े बड़े लोक आंदे